तर आमच्या कोंकणीन आमकां जाय खूब तरांचे बुक्स अशें आसा आनी अन्यय ह्यो मॅग्जीन आसा जातून आमकां दर म्हयन्यान जावं दर आठोड्यान वर्सान अशें आमकां कथा ताचेर येयत आसता तशें कथामंचूय ताचेर येता खुबशे सिरीज अशे आमकां वाचपाक मेळटा आनी हांवेंन जें वाचलां तें म्हटल्यार कथामळ जशें की कालसांव कालसांव ह्या हितून आमकां अशें पळोवपाक मेळटा की एक ल्हान भुरगो आसा जो पिजलेलें कालसांव घालून जात्रेक वचपाक सोदता पूण आवय नाका म्हणटा आनी मामा तेगेलो मामा मामा तेका कलसांव दितलो आनी कलसांव दितलो अशें म्हणून सांगता आनी ताका चा चायेच्या गा आपल्या चावेच्या गाड्याक जात्रेक आपल्याक मदत करपाक यो अशें म्हणून ह्या आशेन तो ताका कलसांव दितलो अशें म्हणटा पूण अशें जाता की तो चा चावेचें बीन सगळें काम करता पूण निमाणे कडेन मामा इतलो आशेरी आसता आनी ताका तें कलसांवाचे पयशे दिनासतना सगळें काम करून घेता आनी निमाणे कडेन तो ताका एक पयसो दिना आनी ताका कलसांव सुद्दां मेळना तरी एक गजाल म्हाका अशी आवडली की आवय जरी तेका तिगेलो भाव वायट आसता जावं असो आपलें सॅल्फीश आसता पूण ती आपले चेड्याक सांगतना तो ताचें कांयच वायट सांगिना आसूं रे बाबा आसूं रे बाबा मामा तो घडये विसरलो आसतलो हेंच उतर म्हणटा तर हें उतर जें इतकें बरें आसता अशें ह्या उतराच्यान अशें निर्माण जाता की वायट आसून सुद्दां सगळ्यांक रेस्पेद दिवप हें आमकां ह्या कथेच्यान पळोपाक मेळटा तसोच आनी एक कथा आसा म्हटल्यार ती म्हटल्यार दोंगर चंवल्ला जे हितून एकादे भायल मनशेक गांवांत रावून वचपाक वाज येता ताका लागून तेजे घोवाचो ट्रान्सफर गांवान जालेलो आसता पूण तिका इतको वाज ती गांवान येवचेल्या टायमार इतकी वाजेलेली आसता गांव शेण गांवाचो धूल्ल तिका सामको असो विचित्र असो दिसता ताका लागून ती किदें करता ती सामकी बेजारता तरी ती थंय येता तिका कांय ऑप्शन आसना ती रावता थंय आनी रावता आसतना आतां गांवचे भुरगे सामके फ्रेंडली आसता तसोच एक गांवचो भुरगो तिजे कोण नवी बायल येयला म्हणून तिच्या दारा कडेन रावन तिका पळयत आसता ती तेका आपयता तेंची बरी दोस्ती जाता ती दोगूय जाणां बरी बरी बरी बरे भशेन उलयता करता आनी तशेंच तो ताका दोंगरार व्हरता चुन्नां बीन काडपाक आनी थंय थंय सगळीं चुन्नां बीन काडटात तशें तांकां ती सगळी मदत बीन करता एकामेकाक आनी मागीर तशेंच जेन्ना तिचो जिन्ना तिची पाळी येता घर सोडपाची तेन्ना ती तेन्ना तेन्ना त्या वेळार तो जो दोंगर आसता तो बरोच चंवल्लेलो आसता त्या वेळार जेन्ना ती गांव सोडपाचो आसता तेन्ना तो जो चेडो आसता तो दोंगराक हात करून सांगता की तूं वचनाका काके की दोंगर बरो चंवरलेलो आसता आनी तेन्ना तिका त्या गांवान जी गांवची जी किदें तरी गांवान बरें आसता ती तेन्ना म्हण म्हणटा आसता की गांवान बरें आसना पूण जेन्ना ती येवन रावता तेन्ना तो तिका गांव सोडून सोडचो सो दिसना सो हें जें कितें आसा तें म्हाका बरें दिसलें तें कथाचें तशेंच आनी एक मंगळसूत्र अशी कथा आसा जातून एक बायल बायलेचें लग्न जाता मागीर हळुहळू तिचो घोव पिवपाक लागता आनी ती अशी गरीब कशी जाता मागीर ती लांकडांक बीन वयता लांकडांक वचून वचून ती आपल्याक स्वताक एक मंगळसूत्र करून दवरता आनी ती म्हणटा की आपूण हें मंगळसूत्र चवथी कडेन घालतलें पूण एक अशी घडणूक घडटा की तें मंगळसूत्र घालपाच्या वेळार चवथीच्या पयलीं तिजो घोव पडटा घोव बे पिवून पडलेलो आसता आनी तो मरता आनी मागीर तें मंगलसूत्र जें आसा तें तिका केन्नाच घालूंक मेळ्ळें ना तर ह्या कथेन आमकां दि दीस सांगता की जे टायमार आमी किदें केलेलें आसता ते टायमार आमी तें घालचें वा कितें आमी काम करता तें फाल्यां फाटीं दवरलें जाल्यार तें थंयच उरता तर हें कथेच्यान आमकां अशी अशी शिक्षा मेळटा